विज्ञान और टेक्नोलोजी भारत में बहुत ज़्यादा टेक्नोलोजी में आगे हो गए टेक्नोलोजी जैसे आज कल सारा काम मोबाइल से हो जा रहा है बेंक का कोई काम है तो मोबाइल से हो जाता है और मोबाइल मोबाइल से जैसे किसी को कुछ भेजना हो पैसा भेजना हो फोटो भेजना हो सारा कुछ मोबाइल से हो जा रहा है टेक्नोलोजी भारत में जा बहुत तेज़ी से आगे हो रही है जैसे टेक स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग में आजकल सारा काम जैसे शरीर में कोई भी रोग हो तो उसमें सारा काम टेक्नोलोजी मशीन द्वारा जल्द से जल्द ठीक ठीक हो जा रहा है चेक हो जाते हैं जैसे पहले कोई कोई ऐसा ब्लड चेक लिख देते थे डॉक्टर तो हम लोग को दो दो से चार दिन लग जाते थे रिपोर्ट आने में अब तो टेक्नोलोजी मशीन सब ऐसे ऐसे हैं कि जो आठ दिन में होते थे अब वे एक दिन में ही हो जा रहे हैं इससे पेसेंट का भी जल्द से जल्द पेसेंट का भी जल्द से जल्द ध्यान देते हैं रिपोर्ट टाइम से आ जाने से और पेसेंट जैसे कोई रिपोर्ट आने में टाइम ज़्यादा लगता था तो इसमें पेसेंट को ज़्यादा दिक़्क़तें आती थी और अब तो जो आठ दिन में होता था वे एक दिन में ही हो जाते हैं इससे टाइम की भी बचत हो जाती है और जल्द से जल्द मरीज़ भी ठीक हो जाते हैं तो टेक्नोलोजी से स्वास्थ्य में बहुत सुधार है और जब कोभी कोभी नाइनटी नाइन की जो बीमारी चली थी तो इसमें हम लोग को बहुत बहुत ऐसी ऐसी मदद मिली थी जोकि कोविड एप से हम लोग को बहुत ऐसी मदद मिली थी जोकि बहुत ही अच्छा सिश्टम था यह ऐसे बीमारी से लड़ने के लिए बहुत से ऐसे कोविड एप से हम लोग को सुझाव दिया गया जो हम लोग जो इसके अथी में इसके इसके घेरे में नहीं हम लोग आए और और जो है कोविड नाइनटीन से हम लोग बच पाए नहीं तो बहुत बहुत से बहुत आदमी को जो यह अपने घेरे में ले लिए थे तो हम लोग के तो गाँव में किसी को देखने के लिए नहीं मिला कि कोविड की बिमारी कैसी थी कैसे आता था कैसे होता था इसमें क्या क्या होता था सिर्फ़ सुनने में आता था आँख से तो देखे नहीं थे सिर्फ सुनने में आया था सिर्फ सुने ही थे कभी देखे नहीं कि कोविड कोविड नाइनटी नाइन बीमारी से क्या सब होता है सिर्फ सुने थे देखे आँख से एक भी नहीं थे और हम लोग भी उस टाएम भी हम लोग कहीं बाहर में फंसे थे दिल्ली गए थे घूमने वहाँ फंसे थे तो वहाँ हम लोग जब वहाँ फंस गए तो हम लोग को वहाँ से आना था तो हम लोग जैसे तैसे वहाँ से कोविड एप से हम लोग जो है ऐसे ट्रेन का टिकट बनवाए वह तो बन नहीं रही तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत मुसीबत झेलकर हम लोग घर आए यहाँ भी हम लोग को इस्कुल में रखा गया आठ दिन इस्कुल में रखा गया वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था था हम लोग वहीं रहते थे तो इसमें कोविड एप से हम लोग को सारी जानकारी मिलती रहती थी जिससे हम लोग को बहुत सारी मदद मिली कोविड एप ने बहुत सारे लोगों को मदद किया इससे सारी जानकारी आदमी को मिलते रहती थी कहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ कैसे रहना है कैसे आदमी से दूरी बनाकर रखना है कैसे क्या करना है कितनी बार हाथ धोना चाहिए सेनेटाइजर कितनी बार करना चाहिए ये सब सारी चीज़ बताते एप से हम लोग को जानकारी मिलती रहती थी तो इससे हम लोग को बहुत बचाव मिला कोवीड एप के चलते बहुत भारत में इससे कोविड एप एप से बहुत सी ऐसी है कि जानकारी मिली जिससे आदमी सुरक्षित रह गया नहीं तो वह यह अपने घेरे में कोविड अपने घेरे में बहुत आदमी को ले लेती जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नुक़सान होता

तो कोविड एप जो है सारा कोविड एप से बहुत से आदमी का भला हुआ और यह एप पहले सारे के मोबाइल में था अब तो अब तो बिमारी ख़त्म हो गया एप भी ख़त्म हो गया कोई किसी के पास नहीं है तो इससे आदमी को तो बहुत मदद मिल रही थी कोविड एप से हम लोग भी बाहर से आए थे तो बहुत सारी मदद मिली हम लोग सही सलामत घर आए और कोई दिक़्क़त नहीं हुई और इस्कुल में भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी और हम लोग सही सलामत जो है अपने अपने घर पहुँच गए हमारे साथ में दो लड़के और थे वे भी अपना जो है सही सही अपने घर चले गए और कोविड एप का भी बहुत बहुत धन्यवाद